हॅलो अभय उलयता न्ही अरे हांवें तुका त्या दिसा पणजे वचपा खातीर टॅक्सी सांगिल्ली न्ही ती मातशी मरे रद्द करपाक जाय म्हणल्यार म्हजें मातशें अर्जंट काम आयिल्लें आसा आमच्या मरे सोयऱ्यांचे एक साकरपुडो आसा तेन्ना हांव तें त्या दिसा वसूंक शकना आनी हांवें तुका जे पळय एडवांस पे केल्या पळय न्ही दोन हजार ते मातशे म्हाका न्ही म्हजे फोनपे चेर तुवें परत पे कर करपाचे अशें हांव तुजे कडेन मागतां रे